شہر کے تحفظ کے لیے معاشرے میں ہمارے امن برقرار رکھنے کے لیے قانونی نے نظام ٹائٹ ہونی چاہیے اور قانونی نظام کو بالکل سخت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی جرائم جرم کو انجام دیتا ہے تو اسے ایسی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے کہ وہ پھر جرم کرنے کے بارے میں اگر سوچے بھی تو اسے ہزار بار یہ سوچنا پڑے کہ میں جرم یہ کیسے کروں اس میں اتنی سخت سزا ہوتی ہے اور ملک میں جرائم کی شرح میں اضافے کے بارے میں یہ خیال ہونا چاہیے یہ ہمیں اس سے ایسے نمٹنا ہے کہ سرکار کو اس پر بالکل دھیان دینی چاہیے اور جگہ جگہ پر چوکی بٹھانی چاہیے اور پولیس کا جو ہتھکنڈے ہے اسے زیادہ سے زیادہ اپنانا چاہیے تا کہ ہم اس سے اس سے نمٹ سکیں کہ ہمارے علاقے میں جرم نہ ہو ہمارا ہمارا معاشرہ اور ہمارا شہر تحفظ میں رہے اور امن برقرار رہ